जोङो दैज्लाङाव ना हमो ना गुरो दैज्लाङाव ना गुरो ओमफ्राय आरो दैआ गिदिर जाब्लाथाय नाया दावबोयो माब्लाबा समाव आरो दै गिदिरबाबो नाया फैया ओमफ्राय आरो ना हमनायावथ' बिदिनो जों आखाइजोंनो हमहैयो दै गिदिरबाबो बबेबा समाव आरो बबेबा आरो दै गोरानावबो हमो बबेयावबा नाया फैयो बबेबा नाया फैया ना हमनायाव आरो दैयाबो गुबुंले जायो जोङो नाखौ माब्लाबा समाव दै गिदिरबा जेलिंजोबो साथेनानै हमो नाखौ ओमफ्राय आरो

बबेयावबा जोङो सादथिबनानैबो हमो ना गैथाराबा इसे इनै मोनबोयो आरो दै गिदिरबाबो बबेबा आरो फैयाना नाया फैबाथाय मोजां नुलायो गुंले जाबोयो दैया नाया आराम फैफायो बे अखा बुरजा हाबाथाय नाया फैयो आरो दै गिदिरजों दावबोनानै नाखौ जोङो ना मोनो ना सें ना बोथिया ना थेंगोना बिदिनो ना थुरि बबेबा आरो ना गोरि बिदिफोरखौबो मोनो बबेबा हाग्राफोराव दै गिदिरथाराव ना सलफोरबो मोनलायो ना बामि ना बारलिबो मोनो दा आरो दैमा गिदिर गिदिरफोराव थांनाया ना बारलि मोनबोबाय दङ ना गिदिर गिदिर आरो ना सलफोरबो मोनो बेफोर नाया गिदिर गिदिर आरो जानोबो मोजां दैमाफोराव गिदिर गिदिर मोनो ओमफ्राय बिदि हाख'र हाला फिसा फिसाफोराव आरो ना थेंगोना ना बोथिया ना थुरि मावा फिथिख्रि बेफोरखौबो मोनो आरो दैमाफोराव नाया ना सेंआ माबाबाथाय फानबाथाय मोनो एक्स' गाहाम मोनो ना थेंगोनाफोरखौबो एक्स' गाहाम मोनो मावा फिथिख्रिखौ आरो बिस थाखा थ्रिस थाखा बिदि गाहाम मोनो ना सलफोरखौबो आरो दुइस' गाहाम लायो ओमफ्राय आरो ना गोरिफोरा फन्सास साथि बिदि ओमफ्राय आरो ना बामि ना बारलिफोरखौबो दुइस' गाहाम मोनो के जि ओमफ्राय फवा फन्सास थाखाफोरावबो मोनो साथि थाखा बबेबा बायदिया आरो ना सेंफोरा फवासेयावनो एक्स' ना गोरिफोरा आरो फन्सास साथि फवा बिदि मोनो आरो जोङो जों बेजोंनो थाव संख्रिफोर जाफैयो खरसाफोर बायो ना हमनो थांनानै दै गिदिरबा साबसिन जायो आरो ना हमनायफोरा मोनो खाथिनिफोराव दा जोंना दैमायाव दैया गिदिर जादोंना दा बेयाव जोङो बारलिफोर हमनानै मोनबोयो बारलिखो दा मालाय बुरजा मोननायफोरा फानहैयो बारलिखौ फवासे फोरावनो एक्स' गाहाम मोनो दा